हैलो ओह् शर्मा जी गेट लोआना हा घर इक्क तुस स्टील आह्ला बनाने जां छड़ा इयै लोहे आह्ला बनदा ते जेह्ड़ा लोहा ओहदा केह् भाव किया चला दा इसलै ते ओह् तुसें आइयै फिट बी कराना जां ओह् कराना पौग कुसै कोला ते चलो फिर स्टील आह्ला ओह् चलो ठीक ऐ अंऊ मिलना तुसेंगी हट्टिया आह्नियै